برتن دھونے کا عمل باقیاات نکالنا سب سے پہلے برتن میں بچاؤ ہوا کھانا کھج کر کوڑے دان میں پھینک دیں گرم پانی سے نکالنا برتنوں کو تھوڑے سے گرم پانی سے دھونا تاکہ چکنائی نرم ہو جائے سامون لگانا کسی اچھے برتن دھونے والے لکوڈ یا صابن سے سیچ سیچ پینچ یا جھگ ڈار پیٹ پر لگا کر برتن پر لگڑیں چکنائی پر توجہ تیل یا چکنائی والے برتن کو زیادہ اچھی طرح رکھ لے پانی سے دھونا تمام برتنوں کو صاف پانی سے اچھی طرح دھو لیں تاکہ صابن کے اثرات ختم ہو جائیں خشک کرنا برتن کو ریکیک میں رکھ کر خود خشک ہونے دیں یا صاف کپڑے سے پہنچ لیں تب تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے گرم پانی تیل کو نرم کرنے کے لیے گرم پانی بہت مؤثر ہے ڈش واسنگ